جی ہاں ایک بار میرے اپنے دوست کے یوم پیدائش کے دن میں نے اس کے لیے تحفہ کے طور پر ایک شاعری لکھی تھی جب میں اس کے سامنے اس کو مبارک باد دی یوم پیدائش کی اور اس کے سامنے یہ شاعری پڑھی تو اسے بہت اچھا لگا اور وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تحفہ جو آپ نے میرے مجھے دیا ہے میرے لیے شاعری لکھی ہے یہ میرے یوم پیدائش کا سب سے بہترین تحفہ ہے اور اسے یہ چیز بہت پسند آئی